जय झूलेलाल मुंहिंजो पसंदीदा खिलाड़ी विराट कोहली आहे मां उनखे ॾिसी करे मूंखे जामु मज़ो ईंदो आहे उहो जामु सुठो रांदि कंदो आहे ऐं उनजो फिटनेस लेवल बि जामु सुठो आहे उनखे ॾिसी करे असांखे बि प्रेरणा मिलंदी आहे की असां बि ईंअ था करी सघूं सघनि था हिन करे जॾियूं उहो मूंखे मिलंदो त पहिरों त मां हुनखे हुनजो फिटनेस लेवल जो राज़ ई पुछंदुमि ऐं ॿियों उनजो खेल जे बारे में पुछंदुमि की उहो हेॾा वेॾा महारथी जा सां गॾु रिकॉर्ड हुन ठाहे रखी छॾिया आहिनि